म्हाका हिपॉप ह्या नाच प्रकाराची नाच करपाची संधी मेळली हो नाच प्रकार म्हणल्यार म्हाज्या सामकोच कंम्फर्ट झोनाच्या भायर पूण ह्या नाच प्रकाराक लागून म्हाका खूब किदें शिकपाक मेळ्ळे हो नाच मात्सो डिफीकल्ट आसा पूण तितलोय इंम्पाेसीबल अशें आमी म्हुणू शकनात कित्याक काय म्हणल्यार स्वता भितर जर कितें शिकपाची किंवा करपाची जिद्द आनी खुशालकाय आसा जाल्यार तुज्यान कितेय शिकूं येता आनी करूं येता आमकां जी संधी मेळली ती एका कार्यक्रमा तर्फे मेळल्ली आनी आमी तिका खूब आभारी आसा आमकां ज्या टिचरीन हो नाचप्रकार शिकयलो ती एकदम बरी आशिल्ली तुका येना जाल्यार ती बरें करून समजोवन दाखयताली ताजे नंतर तिने आमकां ह्या नाच प्रकारा बद्दल खूबशी अशीं म्हायती सुद्दां दिली जशें की त्या नाच प्रकाराची केन्ना सुरवात जाल्ली आनी कोणे केल्ली म्हाका हो नाच प्रकार खूब आवडलो आनी म्हाका जर खंय मुखार आनी संधी मेळत जाल्यार हांव हो हिपहॉप नाच शूव्वर करतलें